مہاراشٹر جو ہے تو آلریڈی کافی تاریخی جو ہے تو ریاست ہے اس کے علاوہ جو ہے تو مہاراشٹر میں ہمارے مالیگاؤں میں تو تو ایک قلعہ ہے جو اہلیا بائی ہولکر نے بنوایا تھا اور یہ واحد قلعہ ہے پورے ہندوستان میں جو زمین پر بنا ہوا ہے زیادہ تر قلعے جو ہیں تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر یا پھر پہاڑوں پر یا ایسے بنے ہوتے ہیں یا سمندر کے آس پاس لیکن یہ جو قلعہ ہے تو یہ زمین پر بنا ہوا ہے اور آج بھی اس کی جو کھنڈرات ہیں وہ دکھتے ہیں مطلب وہ قلعے کے کچھ جو سرحدی وہ سرحدی جو سرحدی دیواریں تھی وہ ابھی بھی موجود ہیں اور وہ جو قلعہ تھا وہ ندی کے اوپر سے بنا ندی کے اوپر سے بھی بنا ہوا تھا یعنی گرنا ندی جو ہے تو اس میں سے بہتی تھی تو وہ بھی دکھائی وہ وہاں پر بھی اکثر یعنی اس کے ٹوٹے پھوٹے کچھ کچھ جو میناریں یا برج ہیں وہ بھی بنے ہوئے ہیں ابھی بھی اس کے علاوہ ناسک میں میں بھی بہت ساری جگہیں ہیں اور وہاں پہ وہ چار دھام میں سے جو دو دھام ہیں تو وہ ناسک میں ہیں تو اس طریقے سے وہ صرف تفریحی یا تاریخی مقام نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے تو یہ جو ہے تو مذہبی مذہبی طور پہ بھی مشہور ہے تو مہاراشٹر میں ایسے بہت ساری چی بہت سار ے یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو میں نے گنائیں جیسے پونہ میں تو واڑے بھی ہیں اورنگ آباد میں بھی ہے مسجدیں ہیں قلعے ہیں فتح پور یہ پریوں کا تالاب ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ اگر ہم لوگ دیکھنا چاہیں تو مہاراشٹر میں دیکھ دیکھنے والی تفریحی مقامات یا تاریخی مقامات جو ہے تو کافی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا مہاراشٹر جو ہے تو وہ جو ہے تو اس کے پاس اپنی کلچرل ویلو بہت ساری ہے جو اسے اپنے آبا و اجداد سے ملی ہے